मां पुठयनि चालीहनि सालनि खां योग जो अभ्यासु पियो थो कया जॾहिं मुंहिंजी उमिरि लॻभॻि पंटीह साल हुई त मूंखे घणियूं बीमारियूं हुइयूं अक़्सरु मां पाण खे थकियल मञिदो हो गोॾनि में बि सूरु थी पियो मथो भारी रहंदो हर घड़ीअ अ बुखार थी पवंदो कॾहिं ब्लड प्रैशर वधी वेंदो कॾहिं कुझु छा थी वेंदो त मूंखे हिकिड़े माण्हू चयो तव्हां योग जी क्लास में वञणु चालू कयो त मां योग जी क्लास वञणु चालू कयो ऐं मूंखे पहिरें ॾींहुं खां अहिड़ो अभ्यासु थियो त मां दुनिया जा सभु कमु छॾे थो सघां त उहे कलाकु योग करणु न छॾींदो आहियां हिन सां मूंखे वधीक ऊर्जा एनर्जी मिलंदी आहे ऐं हिकु कलाकु योगा करण सां टेवीह कलाक मुंहिजा तमामु सुठा कटजंदा आहिनि ऐं मूंखे निंड बि सुठी ईंदी आहे ऐं मुंहिंजे जीवन में बदलाव अची वियो आहे मां अॻिमें छा हुयमि मुंहिंजो वज़न जेको हूंदो हो उहो असीं पंजासीं किलो हूंदो मां उन वज़न खे घटाए करे इनखे सठि ॿाहठि ते आहियां हाणे बि मुंहिंजो ॿाहठि टेहठि किलो लॻभॻि वज़न रहंदो आहे मां उन वज़न खे घटाईंदो आहियां न वधाईंदो आहियां योग जे करण सां असां हिकिड़ो त घणियूं शयूं असांजे अंदरि बदलाव ईंदा आहिनि हिकिड़ो त असां शाकाहारी ठही वेंदा आहियूं शुद्ध भोजन खाईंदा आहियूं असांजा जेके सिंधी संत आहिनि दादा जे पी वासवाणी उन्हनि जी आज्ञा मञिदा आहियूं त असांखे शाकाहारी ठहण जी आज्ञा मिलंदी आहे ऐं घटि खाईंदा आहियूं वधीक खाइण जी ज़रूरुत न आहे हिन सां असांजो जीवन जो विकास थियो असां माण्हुनि जी शेवा करणु चालू करे छॾी हिकु हिकु करे रखे माण्हू योग सां जुड़ी विया आहिनि ऐं वल्ड लेवल ते करोड़े माण्हू जुड़ी विया आहिनि इहो हिकिड़ो अंतराष्ट्रीय स्तर ते इस्तार विस्तार थियो आहे ऐं असांजे देश जो बि विकास थियो आहे जंहिंजे देश जो मुखिया प्रधानमंत्री पाण रोज योगा कंदो आहे ऐं ॾिसो योग करण सां कॾहिं बि उहे बीमार न पवंदा आहिनि ऐं कॾहिं मोकिल न वठंदा आहिनि इहा हिकिड़ी वॾी शक्ती आहे ऊर्जा थी मिले असांखे तंहिं करे सभिनीनि खे योग करण सां घणा ई फ़ाइदा थींदा उन्हनि जो अ मानसिक विकास बि थींदो आध्यातमिक विकास बि थींदो शारीरिक विकास त थींदो ई उहो त तमामु ज़रूरी आहे ऐं हुनजे अंदरि जेको आहे आत्म रूपांत्रण जेके ट्रास्फॉर्मेशन चइबो आहे माण्हू कल्ह छा हो अॼु छा थियो हिकदमि बदिलजी वेंदो आहे छो त असां संसार खे नथा बदिले सघूं पाण खे बदिले तंहिं करे योग पंहिंजे ट्रास्फॉर्मेशन जे लाइ तमामु ज़रूरी आहे